कुझु ॾींहं अॻु मां गैस वरिती हुई उहा गैस थोरी ख़राबु निकिती उनजा जेके बटण आहिनि उहे थोरा न न न बढ़िया हुआ अने उने इन गैस बाहि सां बासण ॾाढा कारा था थियनि उनजे करे मूंखे ईअं थो लॻे मां जेके पइसा ॾिना आहिनि एतिरा पैसा ॾिना आहिनि उनजे बराबरि मूंखे गैस न मिलियो आहे